म्हाजें नांव निधी माईक हांव हासापूर गांवांत रावतां आमकां थंय लागींच शाळा आसा बट थंयसर आमकां बसी येयनात आनी आमी तेन्ना चलत वयता आमकां थंय अशी बसी चड येनात आनी हांव थंय पयलीं ते सातवें मरेन शिकले मागीर हांव आठवी ते णव्वें चानल आयिल्लें थंयसरें आमकां बस नासली तेन्नाय आमी चलत वयतालीं आनी थंयसर पावसान खूब पाणी भरताले त्या खातीर आमकां स्कुलान वयपाक मेळनासलें मागीर हांव दुसऱ्या स्कुलान गेलें तें म्हटल्यार पेडण्या पेण्ण्या पेडण्या तिंगा आमकां वयतना दोन बसी धरपाचें पडटाले आनी आमकां डिल्ली टायमार वयपावची पडटा पडा आसलें जर आमकां एक बस चुकली जाल्यार मागीर आमकां खूब लेट जातलो आनी मागीर आमकां दुसरी बस डायरेक्ट अशी सांशी बी आसताली आनी आमकां खूब प्रोब्लम जातलो बसीं खातीर आनी आमी बसीन वयता त्या बसीनी सुद्दा खूब गर्दी आसताली केन्ना केन्ना आमकां चिड्डून सुद्दा वयपाचें पडटा पडा आसलें आनी ते स्कूल ते स्कूल खूब बरें आसलेलें थंयचे टिचरीूय बरें आसलें बट थंयचे वॉशरूम बीन बरें नासलें थंयची ती स्टाफ आहलो तोय बरो आहलो मात मातशे कटकट टायप कशें आसलें आनी आमकां अशे बसी बीन खूब लागीं नसलेलें आनी आमी आमकां केन्ना केन्ना चलतयचे पडा आसलें आनी आमी दुसरे कडेन वयता तेन्ना दुसऱ्या कॉलेजीन आमी वळपा येले तिंगाय आमकां स्कूल बस नासली आमी प्रायवेट बसीन येताले आनी आमकां सकाळचें सं वयपाचें पडटा आनी जर एक बस चुकली जाल्यार आमकां आनीक मागीर आठां बस आसलेली आनी आमकां लेटूय जातलो मागीर आमी अर्द्याक वयतालीं बट मागीर थंयच्यान फुडल्यान आमकां बसीत मेळनासलें मागी आमकां रिटर्न घरा वयचें पड आसलें सो आमचे तशें एब्सेंंटी जावपाक लागले आनी आमकां खूब मागीर प्रोब्लम जावपाक लागलो तरी बीन आमी कशी कशी वयतालीं बट आमकां खूब प्रोब्लम जाता वयताना